ना हमनायनि सोमोन्दै माखासे साबास सोद्रोमा सान्नानै लायो एबा गोरोन्थि जानायफोरा मा मा जायखौ नोंथाङा फोजोबनो लुबैयो जाय नखरा ना हमनानै जायो बेबो मोनसे खामानिसो जाय नखराव ना हमनानै जायो बेबो मोनसे नखरा गिदिर गोलाव खालामनो हायो जाय बिमा बिफाया गोरिब गुन्द्रा बिसोरो ना हमनानै जायो बेबो फि फिसा गावनि गथ' गथायफोरखौ गोबां सिमां नुयो आरो गोबां लेखा एरि फोरोंनो हायो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बियो गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोङो आरो हाजिराबो गावनि उदैखौ बासिनानैब्लाबो ना हमनानै जायो आरो बेजोंनो माखासे थाखा फैसाफोरखौ सेभ खालामनानैब्लाबो गावनि गथ'फोरनि थाखाय बिलायो बेफोर बायदिबो ना हमनानैब्लाबो जायो फिसायफ्रा ना हमबाय हिन्जावफ्रा नखराव खामानि मावबाय एबा माब्लाबानि समाव फिसायफ्रा बाहेरायाव हाजिरा मावबाय हिन्जावफ्रा ना हमबाय बेबायदिनो नखरखौ बेबायदिनो फेदेरो आरो फोरोङो जाय हिन्जावाबो नखरनि गोबां खामानि थायो सानफ्रोमबो फिसाफोरनि दायथ' थायो बे दायथ'आव बिमाफोरनिनो बांसिन खामानि थायो हौवाफ्रा बाहेरायाव ओंखारलांबाय हिन्जावफ्रा न'आव थाबाय फिसाफोरनि दायथ'आ हिन्जावफोरनिनो बांसिन जाय बिमाया गावनि गथ'फोरखौ नायनानैब्लाबो ओरै बायदिसिना खामानि मावनानैब्लाबो होसो गोसो गावनि गथ'फोरखौ बिमाफ्रा मोजां जाजानो लुबैयो मोजां